तो आज हम बात करते हैं परिवहन के बारे में हमारे गाँव में इतनी खराब रोड है कि परिवहन हमारे घर तक नहीं पहुँच पाते अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है और अगर हम एंबुलेंस वाले को फोन करते हैं तो उनको आने आने में देर हो जाती है जिससे कारण उनकी और जिससे कारण जिसका तबीयत खराब होता है उनकी तबीयत और खराब हो जाती है और वो आते हैं नहीं आ पाएते क्योंकि हमारे गाँव में रोड नहीं सही है सड़क बहुत खराब है गड्ढे गुढ्ढा सब बहुत हैं तो हम लोग किसी ना किस तरीके से उनके जाते हैं बाजार से वहाँ से गाड़ी पाते हैं गाड़ी सहित टाइम से नहीं आ पाती है इससे हम इस इसी से हमको बहुत समस्याएँ होती हैं और और फोन करेंगे तो आएंगे कुछ देर बाद तो हम इस सब की बहुत समस्या होती है हम लोग कहीं भी जाते हैं अक्सर शिक्षा पोस्ट ग्रामीण आस पास शहरों हो या कस्बो में स्वास्थ्य सेवा के लिए अगर किसी को फोन अगर किसी की गाड़ी मंगवा ले वो भी नहीं आ पाती क्योंकि हमारे गाँव में सड़क भी बहुत खराब है और हम हम कहीं स्कूल जाते हैं पढ़ने जाते हैं तो हमारे हमारे घर के बच्चे वच्चे सब लोग पैदल जाते हैं बाजार से वहाँ से बस पकड़ते हो सही टाइम सही समय के साधन भी नहीं मिलता है तो ऐसे वो तमाम बातें हैं और हम सरकार से यही कि कहेंगे हमारे गाँव को अच्छे से स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएँ और सब कुछ टाइम टाइप सब लोग पहुँच पाए ताकि हम लोग भी कोई दिक्कत ना हो हमारे यहाँ गाँव में हमारे यहाँ गाँव में शादी विवाह के मामले शादी विवाह की शुभ अवसर पर भी अच्छे से नहीं गाड़ी आ पाती है सब लोग पैदल जाते हैं वहाँ से बहुत दूर से आते हैं वहाँ तक बाजार में जाके गाड़ी पर बैठना पड़ता है जिस कारण बहुत समस्या होती हैं और कोई अगर मान लीजिए बीमार हो गया अगर किसी को फोन कर रहे हैं एंबुलेंस को या कोई भी गाड़ी वाला कोई भी ऑटो वाला टेंपो वाला कोई भी हो वो नहीं आ पाता क्योंकि हमारे गाँव में रोड बहुत ही खराब है जिसके कारण जिसके कारण जो इंसान बीमार रहता है उसकी मृत्यु भी चली जाती है वो आत्मा हो जाता है ये सब बहुत ये सब बहुत दुख की बात है कि हम लोग हम लोग अभी बहुत पीछे हैं और गाँव इतना पीछे क्यों है हमारे गाँव में सड़के नहीं बना रही है पता नहीं सरकार क्या कर रही है क्या नहीं तो इससे हम लोग बहुत बहुत ही दिक्कत है और उसके बाद अगर मान लीजिए और मान लीजिए कोई बच्चे स्कूल जा रहा है तो उसमें पढ़ने की पढ़ने के लिए जा रहा है उस पर भी इतने अच्छे से गाड़ियाँ हमारे यहाँ हमारे स्कूल के बच्चों के लिए व्हेन नहीं आ पा रही है क्योंकि गाँव में रोड नहीं सही है बच्चे लोग पैदल जाती हैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है पहुँचाना पड़ता है स्कूल क्योंकि व्हेन हमारे गाँव तक नहीं घर तक नहीं आ पाती है इसके द्वारा बच्चों के आने जाने में बहुत ही दुखी होती है और अब बात करें शिक्षा की तो हमारे गाँव में बहुत से लोग हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनको सही टाइम से बस नहीं मिल पाती साधन नहीं मिल पाती है और कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हमारे गाँव में नहीं आ पाते हम लोग दूर से आते हैं बस पकड़ते हैं वो भी टाइम से नहीं मिल पाते हैं तो ये सड़के हम लोग बहुत बहुत ही दुख की बात है की हम लोग के गाँव में सड़क अभी तक ऐसा है बना नहीं है और उसके बाद नौकरी की बात करें तो हमारे गाँव में नौकरी अगर कोई नौकरी के लिए जाता है वो भी या तो साइकिल से बस से अपने बाइक से नहीं जा पाती क्योंकि रोड ही नहीं सही है उनको दूर दूर से साधन पकड़ना पड़ता है वो भी साधन जिस टाइम से नहीं मिल पाते हैं जिसके कारण वो लेट हो जाते हैं तो वो समस्याएँ होती हैं तो इसके लिए हम और हम हम परिवहन बारे में बात करते हैं कि परिवहन सही है लेकिन हमारे गाँव का रोड नहीं सही है जिसके कारण परिवहन हमारे घर तक नहीं पहुँच पाती है हमारे घर की सब लोग कोई बीमार हो जाता है भाई बहन चाहे कोई भी हो उनको दिक्कत हो जाती है तो परिवहन नहीं आ पाती जिसे उसके लिए हम लोग हमको ले जाने आने में बहुत ही तकलीफ होती है इसलिए हम हम सरकारी कहते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ करें हमारे गाँव को अच्छे से बनाएँ और हमारे बच्चों लोग फौजी बनना चाहते हैं लेकिन वो लोग क्या करें उनको टाइम टाइम से व्हेन नहीं मिल पाता जिसके कारण वो सही से स्कूल टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं रोड खराब है यहाँ से पैदल जाना पड़ता है उसके बाद और इस इस बात अच्छी तरह और हम हम अपने शिक्षा नौकरी को तलाश करने की क्षमता में को कैसे प्रभावित करें हमें सोच रहे हैं कि हमारा हमारा गाँव अच्छे से मस्त बन जाए हमको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो हमारे गाँव के बच्चे हमारे कोई भी कोई भी हो अच्छे से आए जाए उनका उनका गाड़ी उनका खुद का अपना गाड़ी हो ताकि वो अपनी घर तक पहुँच जाए वो हमारे गाँव के लोग जो नौकरी करते हैं वो इसलिए निकाल पा रहे क्योंकि उनको उनके घर गाँव में अच्छे से रोड नहीं है जिसके कारण उनको आने जाने में दिक्कत होती है बारिश में बहुत ही दिक्कत होती है और गाँव वालों को हर रोज वो बोलते हैं कि अपन हमारे गाँव कब बनेगा हमारे गाँव का रोड कब बनेगा हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इतना गढ्ढा गुढ्ढ़ी को बहुत दिक्कत होती है तो हम सरकार से यही कहेंगे हम लोग हम लोग अगर गांव के अच्छे से उसको साफ स्वच्छ करा दो और बच्चे को कोई दिक्कत ना आने जाने में और शादी विवाह में कोई भी दिक्कत ना हो गाड़ी घोड़ा कहाँ है कहाँ नहीं है रोड ना होने पर गाड़ी घोड़ा भी नहीं आ पाती है जिसके कारण बहुत दिक्कत होती है शादी विवाह में तो हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारे गाँव अच्छे से साफ सुथरा बना दे ताकि हम लोग कोई दिक्कत ना हमारे बच्चे हमारे बच्चे को ना दिक्कत हो आने जाने पढ़ने में किसी कोई बीमार हो गया समय से एंबुलेंस आ जाए टाइम से एम्बुलेंस तो आ जाएगा जब सड़क ही सही नहीं रहेगा तो कैसे आएगा इसलिए हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारे गाँव अच्छे से विकास करें उसका अच्छे से रोड बनवा दे ताकि हमारे गाँव के लोग कोई भी दिक्कत हुआ एंबुलेंस उब्लेंस सब टाइम से आ जाए कोई भी कुछ कहीं नौकरी करने जा रहा है उसको टाइम से साधन मिल जाए उसके बाद कोई भी शिक्षक पढ़ाने जा रहा है उसको भी टाइम से अच्छे से मिल जाए कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है उसको टाइम से गाड़ी मिल जाए उसके बाद किसी की शादी विवाह अच्छे से घर तक पहुँच जाएगी तब दिक्कत है और उसके बाद बारिश में हम लोग को इतना दिक्कत होती है उसके लिए भी हम सरकार से कहेंगे हम लोग अच्छे से रोड बनाया जाए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो

और बहुत सी दिक्कत हो जाती हैं कि शिक्षा नौकरी शिक्षा तो हमारे बच्चे बहुत लोग पढ़ रहे हैं लेकिन वो टाइम से स्कूल नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनको परिवहन की दिक्कत है परिवहन तो बहुत है लेकिन कैसे आएँ जब रोड ही नहीं सही है तो कहाँ से आएँगे इसलिए हमारे गाँव के बच्चों को बहुत ही ज्यादा दुख उठाना पड़ता है वो लोग पैदल जाते हैं दूर दूर से बस पकड़ते हैं तब स्कूल जाते हैं हमारे गाँव के बच्चे लोग कोचिंग करते हैं जो कोचिंग पढ़ने जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है बस में क्योंकि रोड बहुत खराब होता है और घर तक कोई गाड़ी आ नहीं पाती है इसलिए बहुत समस्या होती है तो हम सरकार से यही कहेंगे कि अच्छे से रोड को बनवा दे ताकि हमारा गाँव पहले से पहले से और बेटर हो जाए आज अच्छा सा हमारे गाँव हमारे गाँव के बच्चे भविष्य कल के भविष्य हों हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे हैं उनके आने वाला कल अच्छा हो वो इसलिए हम बस यही यही सरकार से कहना चाहेंगे कि अच्छी से हमारे गांव का विकास करें बढ़िया से रोड बनवा दे ताकि शादी विवाह में कोई दिक्कत ना हो कोई बीमार हो टाइम से एंबुलेंस घर पर पहुँच जाए किसी को स्कूल जाना है कॉलेज जाना है कोचिंग जाना है वो अपनी टाइम से पहुँच जाए एक बात करें और और शहरों कस्बो में भी अच्छी सी रोड नहीं है जिसके कारण हमको किसको बीमार हो गया तो हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होती रहती है बहुत ही ज्यादा होती है इसलिए हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारे हमारे गाँव को कस्बों को मोहल्लों को अच्छी सी रोड बनवा दे ताकि हमको कोई दिक्कत ना आने चाहिए और सेवा शिक्षा नौकरी के अवसर तलाश करने की आपकी क्षमता हम हम समझ सकते हैं कि रोड ना हो रोड अच्छा न होने के कारण एंबुलेंस हैं एंबुलेंस और बाकी सब सेवाएँ हम लोगों को नहीं हमारे घर पर नहीं पहुँच पाए जिसको हम लोग बहुत समस्या होती हैं तो हम सरकार से यही कहेंगे कि अच्छे से सब कुछ बढ़िया से बनवा दे बढ़िया से ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो हमारे बच्चों को हमारी किसी के भाई बंधु हमारे घर के परिवार में गाँव किसी को कोई दिक्कत ना आने जाने में धन्यवाद